कभिड नाइनटिन आवथ' बिराद खस्थ' मोनदों पाब्लिक फ्रा ओ ओंखारनो मोना मुंनो मोना गावनि जिबनखौ गिलुं गिलुं दामफ्राबो गासिबो दाम दुम बारायदों आमफ्राय जेरावखि थाङा मानि पुलिस थुलिसफ्रा सास'न खालामदों आमफ्राय बाव ओंखारनो बानो बुयो जानाय लोंनायाबो बिराद दाम बारायदों बुस्थुफ्रा आमफ्राय बेयाव ओंखारनो हायाखै मास्क गाननांगौ बायद' जादों थिटि थिटा थुनांदों आमफ्राय गारि गरायाबो दाम बारायदों आमफ्राय बेयाव गासिबो बिदिनो दाम बारायललालाजोबदों आमफ्राय मानसिफ्राबो गामि गामि थांनायखौ बादा होदों गावगाबागाव गामि गामि गेट लामा होथेदों थांनो मोनलायलाया गावगाबागाव गामियाव बिदियावनो मानसिफ्रा न' सिङाव थानांगौ बायद' जादों जानो लोंनो मोनाखै उखैनानै थानांदों बायद' बिराद खस्थ' मोनदों आरोखि पाब्लिक फ्रा आमफ्राय बेयावदा पुलिस फ्राबो जानाय लोंनायखौ सम सम एसे एनै होलाबायदों सोरनोबा सोरनोबा गैथारैनो बेयावनो नेनांगौ थानांगौ बायद' जादों आमफ्राय गामिफ्रावबो ओंखारलारनोथ' मोनखायाखै आरो जानाय लोंनाया बिराद खस्थ' मोनजोबबाय आरोखि ओमफ्राय दखान थखान बन्द' जाजोबदों मास मोनसे मोननै मोनथाम बिदिनो ओंखारनो मोनाखै दखानफ्राव थाबाबो आखायफ्रा सेनिटाइजार सुनांगौ हुनांगौ आखायफ्राव सेनिटाइजार लानांदों बेफोरबायदि आरोखि आमफ्राय बेनो दा कभिड नाइनटिन आ बेखौनो बुंनाय जाबाय